कुझु बि ठाहिण खां अॻ मां लूणु मिर्चु मसाल्हा ऐं जेके बि मिर्च ऐं इहे सभु ज़रूरी आहिनि उहे मां अॻियां ठाहे रखंदुमि ऐं हुन खां पोइ जेके बि भाॼियूं ठाहियां थो हुननि खे कटे करे चङी तरह धोई करे कटे करे ऐं हुननि खे बि अॻियां रखंदुमि जीअं मूंखे पोइ काई बि तकलीफ़ु न थिए ठाहिण में